हा मिस्टर लक्ष्मण दिरकानी मां तव्हां जे ॿार जे रिपोट जे बारे में तव्हां सां ॻाल्हाइणो हो हा त ॾिसो न तव्हां हाणे तव्हां जेका रिपोट कॉर्ड तव्हांजे ॿार जे अॻियां रखी आहे मां तव्हां ॾिसी सघो था त तव्हां जो ॿार केतिरो वीक आहे पढ़ण में जीअं उन खे त इंग्लिश में एॾियूं घटि मार्क्स आहिनि हिंदी में घटि आहिनि मैथ्स जो टेबल बि न थो करे सघे छा तव्हां पंहिंजे घर जा पंहिंजे घर में पंहिंजे ॿार सां टाइम न ॾींदा आहियो छा हा पर उन जो थोरो चश्मो बि तव्हां ॾिसो जामु तव्हां घर में हुन जे घर जो माहौल तव्हां पंहिंजो घर जो माहौल ईअं ऐटमॉस्फेअर सुठो रखो जीअं ॿार परे जीअं ॿार खे वेझिड़ाई में पढ़ायो जीअं टेबल्स आहिनि जीअं टेबल्स खे कीअं पढ़ाइबो आहे ॿार खे ॿ चार छह अठ ॾह ईअं तव्हां चवंदवसि त ॿार तव्हां जे पुठियां चवंदो तव्हां ॾिसो था इंग्लिश में बि घटि मार्क्स आहिनि साइंस जो नॉलेज बि उन खे घटि आहे पर ओवरऑल हीअं जाम सुठो आहे क्लास में हीअं शांतीको ॿार आहे वधीक मस्ती न कंदो आहे ऐं भाउ तव्हां टिफिन में बि उन खे सायूं भाॼियूं ॾियो हा तव्हां उन खे टिफिन में सायूं भाॼियूं ॾियो थोरो खाइण ते बि ध्यानु ॾियोसि हुन जे हा जीअं त असां सिंधी आहियूं सिंधियुनि खे त पहिरों हिसाब सां अचण ई खपे न हीअ ॾिसो छा थींदो आहे जेतिरो मां अगरि टूशन टीचर मगरि ॾियां या छा या कुझु बि आहे त जेतिरो ॿार पंहिंजे बार सां गॾु पंहिंजे ॿारु पंहिंजे घरवारनि सां वेहंदो न होतिरो चङी तरह करे सघंदो उहो कुझु कान्हे उहो त आहे थोरो टाइम तव्हां उन्हनि खे मोबाइल हथी करे तव्हां पंहिंजो जेको बि तव्हां जो शड्यूल टाइट शड्यूल आहे तव्हांजो उन मां थोरो कुझु टाइम ॾियो तव्हां रोज़ु अधु कलाकु बि पंहिंजे ॿार सां वेहंदा न भई तव्हांजी हिकु ड्यूटी आहे इहा बि तव्हां पंहिंजे ऑफिस जे कम में त ॾियो ई था त भई तव्हां खे लॻे थो त अठ ॾह कलाक कमु करिणो आहे ईअं सोचो की साढी ॾह कलाक कमु करणो आहे हुन में छा थींदो तव्हांजे ॿार खे बि तव्हां जो टाइम मिलंदो पंद्रहं मिंट तव्हां ॿार खे पढ़ायो न सिंसेअर्ली ॿारु प्यार सां समुझंदो ऐं तव्हां ॿार सां थोरो टाइम बि स्पैंड करे सघो था पंद्रहं मिंट उन सां जोक्स ॻाल्हायो इहे थोरो ॻाल्हाइणु उन खे कंहिं बि टॉपिक ते खणी करे उन सां डिस्कस करण त ॿार जो नॉलेज बि वधंदो आहे ऐं ॿार खे समुझ में बि ईंदो आहे की मां करां छा वेठो ऐं मुंहिंजो माउ पीउ मूंसां गॾु आहे

अच्छा हा ठीकु आहे काई ॻाल्हि नाहे तां ओवरॉल त तव्हांजो पुटु तव्हांजो ॿारु जामु सही आहे त तव्हां थोरो ध्यानु ॾिजो पोइ जीअं नैक्स्ट युनिट टैस्ट ते मां वापसि असां सां तव्हां ईंदा त डिस्कस कंदासीं ईअं मूंखे त पॉज़िटिव रिप्लाइ खपे तव्हांजे जे पासां इन जो ठीकु आहे ओके ओके